चिरां जिल्लायाव जोंनि देहा फाहामसालि सावस्रिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो नागिरदों दा जोंनि चिरां जिल्ला होनोब्ला जोंनाव ओरैहाय खाजोलगावआव सोमब्ला हस्पिटाल दङ आरो ओरैहाय टुख्राझाराव मेम'रियेल क्रफ्ट्स दङ आरो बेंथलाव दङ जोंनि पि ओइत्स सि सेन्टार दङ आरो ओरैहाय दङब्ला आरो फिसा फिसौ जेनेबा हस्पिटालफोर दङ जेरैहाय जोंनि दा बेफोराव जेनेबा प्रायभेट हस्पिटालआव लाङोबा जोंहा गोबां थाखा फैसानि गोनांथि जायो नाथाय सरखारि हस्पिटालाव लाङोब्ला जोंहा थाखा फैसा नाङा जायो जेरैहाय सोमब्ला हस्पिटाल चिरां जिल्लानि सोमब्ला हस्पिटालाव गोबां रोखोमनि बेमारि लांनाय जायो बेवहाय लांनायाव जोंनो फैसा थाखा फैसानि गोनांथि गैया नाथाय नाथाय बेवहाय बेमार फाहामनायाव डक्ट'रनि एसे आंखाल नुजाथियो बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय गभर्नमेन्टआ जाहाथे मोजां मोजां डक्ट'रखौ लाबोनानै हेफाजाब हेल्प होयो रायजो राजानि सायाव हेल्प होयो जेरैहाय डिलिभारि लाङो डिलिभारिफ्रा लाङो डिलिभारि हाबाया चिरां जिल्लानि हस्पिटाल सोमब्ला हस्पिटालावनो जोङो लांनाय जायो बेवहाय माने डक्ट'रफ्रा मोजां गैया डक्ट'रानो सर्टेज गोबां डक्ट'र नांगौ जायो जेरैहाय थै नायनाय हेमग्ल'बिन नायनाय आरो ओजोंहाय सानाय सुनाय आरो मिजौनाय सुगार हस्पिटाल गैया सुगारनिबो थाखाय जोंनि बे हस्पिटालखौ नांगौ जायो जेरैहाय केन्सार जायोब्ला जों दा बरपेटा नङाब्ला क'क्राझारावसो लांनाय जायो नाथाय जोंनाव केन्सार हस्पिटालबो गैया बेनिखायनो जोंनो दा केन्सार हस्पिटालखौ जोंनि चिरां जिल्लायाव नांथारगौ जायो नाथाय दिनै सरखारा जोंनो बे बुस्तुखौ नायाखै आरो जोंखौ बे बुस्तुखौ माने जोंनो हराखै दा जे नंखायनो आं गभर्नमेन्टनि सायाव बेखौनो खावलायो जे जोंनो देहा फाहामनायाव गोबां डक्ट'रनि गोनांथि दङ बे डक्ट'रफोरखौ नोंथांमोना नायबिजिरनानै हस्पिटालाव जोंनो फाथायहरो आरो जोंनि रायजो राजाफोरा मोजां देहा सावस्रि लाखिनायाव गोबाङैनो हेफाजाब मोनो बेखौनो आं मिजिंथियो नोंथांमोननि सायाव आं बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय दि सरखार सरखार नोंथांखौ आं बे बिबुंथिनि गेजेरजों नोंथांनि सायाव खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे जोंनि रायजो राजाफोरा मोजाङै मोजां माने गोग्गो देहा लाखिनायाव जाहाथे मोजां खालामो गोजोनथों